हमारे क्षेत्र में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं उनमें से एक प्रमुख खीर है खीर बहुत ही स्वादिष्ट तथा बहुत अच्छी बनाई जाती है हमारे क्षेत्र की खीर बहुत प्रसिद्ध तथा मानी प्रसिद्ध मानी जाती है और यह खीर को खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं यह क्षेत्र की खीर बहुत स्वादिष्ट होती है